साधारण त जेके बि नंढा वॾा ज ब पौधा आहिनि उहे गर्मीअ में त उन्हनि खे वधि उन्हनि जो जीवित रहणु थोरो तकलीफ़ु वारो कमु थींदो आहे छाकाणि त ॿाहिरि जेको टेंप्रेचर हूंदो आहे उहो ॾाढो वधीक हूंदो आहे इन करे उहे सड़ी वेंदा आहिनि इन करे उन में मैन्यूअर ऐं इहे सयूं शयूं खाद इहे विदी वेंदियूं आहिनि जीवन खे उन खां बचाए सघिजे ऐं कुझु शयूं कंहिं कंहिंखें पौधा अहिड़ा आहिनि जंहिंखें असां अंदरि घर जे अंदरि रखंदा आहियूं कंहिं घर जे ॿाहिरि बि रखिणा पवंदा आहिनि पर उहे घर जे ॿाहिरि जेके आहिनि उहे अहिड़ा पौधा जेके हूंदा आहिनि असां ट्रांसफर करे गर्मीअ जे टाइम ते घर जे सनलाइट खां सूरज जी सिज जी रोशनीअ खां उन खे असां पंहिंजे घर जे अंदरि खणी करे ईंदा आहियूं पर जीअं गुलनि जा पौधा आहिनि उहे गर्मीअ में घटि उन जो पैदाइश मिलंदी आहे उहे सड़ी वेंदा आहिनि पर जीअं चमेलीअ जो गुल आहे इहे गुल आहिनि उन्हनि मां असां इहे जेके आहिनि उहे गर्मीअ में मिले मिली सघंदा आहिनि पर उन्हनि जी संभालु ॾाढी ॾाढी थी करिणी पवंदी आहे टाइम ते उन खे गर्मीअ जे टाइम ते थोरो पाणीअ जो जेको आहे अनुपात वधाइणो पवंदो आहे सियारे में पाणी जो अनुपात थोरो घटि रखण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं गर्मीअ में सिज जी रोशनी जंहिंमें मंझंदि जो वधीक थिए थी ओॾीमहिल उन खे बचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं अॼुकल्ह त वरी हू ग्रीन हाउस जेको ठहे थो मथां खां उन खे ग्रीन कवर करे उन हिसाब सां उन खे टेंप्रेचर बचाइण उन खे थोरो घटि टेंप्रेचर में खणी ईंदा आहियूं नॉर्मली असां टेरिस ते खुड ते जेको आहे उते बि गार्डन ठाहिया आहिनि त उते बि जेके बाग़ बाग़ीचा ठहियलु आहिनि उन ते इहा जेका आहे उहो करे सघे थी जेका टेंप्रेचर खे घटि करण जे लाइ मथां साओ कलर जी शीट ईंदी आहे उन सां कवर करे उन खे संभालण जी ईअं कोशिशि कंदा आहियूं